अस गल्ल करने आं जे स्कूले च पढ़ने दे अलावा होर बी केईं चाल्ली दे कार्यक्रम होंदे न जियां के अस आक्खी सकने भाशी प्रतियोगिता होंदी ऐ खेढे दियां प्रतियोगिता होंदियां न में गल्ल करनी आं जे अपने बचपन बचपन च जंदू कि में पंजमी तक पढ़दी ही तां इ'नें गल्लें च इ'यां खास ध्यान नेईं दित्ता गेआ जां फिरी होंदा गै नेईं हा जां फ्ही इ'न्ना ध्यान नेईं दित्ता जंदा हा तां फिरी में गलाई सकनी आं कि अंदू दा मिकी कोई बी ऐक्सपिरियंस नेईं ऐ फ्ही उसतू बाद आसी खेढदे ऐ हे थोह्डे बहुत जेह्ड़े स्कूलें च आपूं च गै खेढ खेढना ते फ्ही ओहदियां प्रतियोगिता करानियां ते ओहदे बदले च असें कोई पेन जां काॅपी मिली जाना एह् एह् इक प्रतियोगिता साढ़े च पंजमी तक होंदियां रेहियां उस तू बाद में आई गेई जदूं में छेमी कोला दसमीं तक पढ़दी ही हाई स्कूल च तां उस ओहदे च में इक टीम साढ़ी इक टीम ही खो खो दी ओह्दे च में भाग लेता दा हा फ्ही उस तू बाद उस टीम दे जरिये में तसील बसोली च इक खेढें दा खेढां दी प्रतियोगिता ही ओह्दे च में भाग लेआ ते खेढने दे परैंत्त मिकी स्लेक्ट मिकी बी स्लेक्ट में बी स्लेक्ट होई उसदे बाद असेंगी कठुआ गे डिस्ट्रिक्ट लेवल उपर खेलने उस तू बाद अग्गें में नेईं जाई सकी इसदा मतलब एह् नेईं ऐ जे इसदा मतलब एह् नेई है जे असें हार मन्नी लेनी उस तू बाद बाह्रमीं पुज्जी ते मिगी भाशन प्रतियोगिता च कोई खास ऐक्सपिरियंस नेईं हा उस तू बाद में बडी बारी भाशन प्रतियोगिता च भाग लेआ ते मन्नेआ कि में सफल नेईं होई सकी लेकिन में उत्थुआं बी बड़ी सिक्खमत लेई उस थमां बाद जदूं में कालेज च पुज्जी ते कालेज काॅलेज आइयै में दबारा उ'नें भाशन प्रतियोगिता च भाग लैंदी लेआ ते उस थमां जद इक बारी कविता कविता बोलने दी प्रतियोगिता होई ते मिगी ओह्दे च फस्ट प्राइज मिलेआ पैह्ले नम्बर उप्पर मिगी ओह्कड़ा पुरस्कार थ्होएआ उस तू बाद इक इक भाशन प्रतियोगिता होर होई उसदा हिंदी दिवस उप्पर में जेह्ड़ा जेह्ड़ी स्पीच दित्ती जां भाशन दित्ता ऐ उस उप्पर मिगी मिकी पुरस्कार थ्होएआ ते मिकी उस तू बड़ी सिक्खमत मिली जे आखदे ना में बाह्रमीं च गै सोची लैंदी जंद में मिकी कोई पुरस्कार नेईं थ्होएआ में सफल नेईं होई ते में छड्डी दिंदी ते में अज्ज मिकी अज्ज एह् जेह्ड़े पुरस्कार नेईं थ्होने हे जेह्ड़े कि में काालेज च ले तां असें इस तू एह् सिक्ख थ्होंदी ऐ जे असेंगी कदें बी हार नेईं मन्ननी चाहिदी असें अपनी हर इक सफलता कोला किश ना किश सिक्खमत लैनी चाहिदी जेह्ड़ी हर इक साढ़ी असफलता होंदी ओह् असें असें किश ना किश सिक्खमत जरूर दिंदी ऐ ते धन्यबाद